ہلو جی ڈاکٹر صاحب ہم شعیب بول رہے ہیں ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں دو دنوں سے بخار آ رہا ہے ہم نے کل دوائی لی تھی تو جی تو پھر ہمیں شفا مل گئی تھی لیکن پھر سے مطلب دوائی کا جیسے اثر ختم ہوتا ہے پھر مطلب وہی حرارت شروع ہو جاتی ہے باڈی میں اور جو ہے بخار پھر سے آنے لگتا ہے اور یہ بخار جا نہیں رہا ہے یہ کیا ماجرا ہے کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جی دو دن ہو گئے ہیں ہمارے یہ تیسرا دن ہے آج جی ڈاکٹر صاحب ہم ایک ہیں ہمارے بغل میں گولو ڈاکٹر ہوں انہیں سے چل رہی ہے ہماری دوا ہم آج میرا تیسرا دن ہے اور جو ہے ہم نے پرسوں سے اسٹاٹ جی ہماری لگاتار چل رہی ہے اور بخار آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے مطلب شفا نہیں مل پا رہی ہے ہمیں ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں مطلب پہلے مطلب پہلے کی طرح نہیں ہو پا رہے ہیں مطلب کمزوری بھی لگتی ہے کمزوری بھی دور نہیں ہو رہی ہے جی جی ابھی چیکپ وغیرہ تو نہیں کروایا ہے ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ جو ہے ابھی کچھ یہ اس کو یہ یہ خوراک کھا کر کے آج کا بتایا تھا انہوں نے تو ہم نے سوچا کہ ہم کسی بہتر ڈاکٹر کو دکھا سکیں دکھا دیں ہوں تو ہم نے ہم میرے ایک ساتھی تھے انہوں نے آپ کا نمبر دیا تو ہم نے جو ہے سوچا لائیے آپ سے بات کر کے دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹائمنگ کیا ہے بیٹھنے کی کلینک پر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ہم ملاقات کرتے ہیں آپ سے جلدی